भाई साहब मैंने आप की दुकान से जूते लिए थे जो कि मुझे एक ही झलक में वे पसंद आ गए थे आप ने मुझ से कहा भी था कि ये लंबे समय तक चलेंगे और ये गिट्टियों में भी चल सकते हैं लेकिन आपने जो मुझ से कहा था ये सत्य था कि उसका आज भी सोल वैसे ही का वैसे ही है और कलर भी नहीं गया बरसात में भी वे कभी कभी मैं पहनता हूँ तब भी ख़राब नहीं होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी मैं आपकी दुकान से कोई समान ख़रीदूँगा तो आप मुझे कम्पनी का ही देंगे और अच्छे से अच्छा देंगे ताकि मैं अपने दोस्तों को भी आप की दुकान के बारे में बता सकूँ कि आप के यहाँ समान अच्छा मिलता है और आप एक विश्वानीय दुकान हैं क्योंकि मेरे दोस्त भी मेरे साथ अधिकतर सॉपिंग करने जाते हैं जिन से मैं उन्हें इस दुकान के बारे में भी जानकारी दे सकूँ